जियां की इस सवाल विच मिगी पुच्छेआ गेदा की तुस डोगरी कि'यां प्रमोट करी सकने ते कन्नै अपने फ्यूचर ताईं कि'यां प्रिसर्व करियै रक्खी सकने यानी कि बचाइयै रक्खी सकने में थोआड़े कन्नै सनाना चाह्नां अजकल्ल अस डोगरी बोलना बैकवर्ड समझने मतलव कि एह् बैकवर्ड चीज निं ऐ एह् साढ़ी हिस्ट्री कन्नै जुड़ी गेदा मतलब की एह् साढ़ी इक हिस्टोरिकल लैंग्वेज ऐ जो की पिच्छले जमान्ने दा चले आ दी ऐ अजकल्ल अस बच्चे गी दिक्खने कि बच्चें गी कि डोगरी कन्नै डोगरी विच गल्ल नेईं करनी एह् चीज बड़ी गलत ऐ असें असें अपने बच्चें गी कन्नै डोगरी कन्नै बी गल्ल करने चाहिदी और में थोआड़े कन्नै सनाना चाह्नां की अस अस अपने भैन भ्राऽ गी सनाचै की असे इस भाशा गी कि'यां बचाइयै रक्खी सकने अस पैह्ले ते अजकल्ल अस सोशल मीडिया दा यूज कर सकने अजकल्ल अस सोशल मीडिया दा यूज करी सकने ते कन्नै होर बी केईं उपाय ऐं इस्सी बचाने ताईं अस अस सोशल मीडिया उप्पर वीडियो बनाइयै चढ़ाई सकने कोई वी लोकें गी अवेयर करी सकने कि कि डोगरी बचाओ एह् साढ़े एह् साढ़े फ्यूचर जनरेशन वास्तै बचाओ एह् साढ़ी इक जरूरत ऐ मगर अजकल्ल अस दिक्खने की लोग बड़े लापरवाह न अपने बच्चे गी सिर्फ हिंदी सिखांदे ते डोगरी डोगरी च गलांदे की ओह् डोगरी इक बैकवर्ड क्लास चीज ऐ एह् चीज बी बड़ी गलत ऐ होर में तुसें सनाना चाह्नां की डोगरी साढ़ी जम्मू दी मात्तरभाशा ऐ होर में थोआड़े कन्नै इन्नी गल्ल करना चाह्नां धन्यवाद